कचड़ा जे करतै है सब्जी उब्जी कटै छी तऽ कहै छी पन्नीमे लऽ कऽ फेक दै छी आओर नहि तऽ आयल कचड़ावला ओहिमे फेक देलहुँ आओर घर लग फेकै छी घरमे छोट अँगनामे रहैए अच्छा नहि लगैए देखैमे भोर भिनसर उठै छी कचड़ा उठा लेलहुँ आओर जाकऽ दौड़ल फेक अयलहुँ फेक देलहुँ तऽ अच्छा रहल घर कूड़ावला के भरोसामे रहब कखनी एतै नहि अबै छै लेट सेट आइ नहि तऽ कूड़ा फेकैके जगह रहै छै ओइपर जाकऽ अपन फेक देलहुँ कूड़ा अच्छा रहल सब्जी वब्जी कटलहुँ से घर अँगना अच्छ रहे कोइ आबै तऽ कहै पवित्र छै घर देखियौ यै कूड़ा नहि छै यै हयै देखैमे तऽ सुन्दर लगै छै घर यै तऽ तै दुआरे कूड़ा बाहरमे नहि फेकलहुँ फेक फेकलहुँ बाहरमे रखलहुँ पन्नीमे भोरे भोर जाकऽ अपन फेक देलहुँ कोइ देखलक कोइ नहि देखलक तऽ एना करै छी हमसभ ई होइए नहि जे चल भाय खेलहुँ घरेमे राखि देलहुँ ऐं बुझलखिन तैं दुआरे फेक दै छियै नहि नीक लगैत रहै छै उठाकऽ राख कचड़ा कचड़ावला एलै तऽ ठीक छै नहि एलै तऽ जाकऽ फेक देलहुँ देखैमे घर अँगना पवित्र रहल जखनि किछो खेलहुँ जखनि किछो कटलहुँ तऽ जाकऽ फटाकसिन पन्नीमे जाकऽ डाललहुँ